जेब्ला आङो थाखो दाइनमोन अब्ला आङो आखिनाय क्लासखौ गिबि खेब लाजेनदोंमोन ओनिफ्राय बे आखिनाय क्लासखौ मोननानै आङो जोबोद मोजां मोनदोंमोन जेरैबायदि बे बे क्लासाव माबोरै बायदि बायदि मुवाफोरखौ बोरै आखियो बेनिफ्राय बोरै गिदिर गिदिर मानसिफोरनि फट'खौ आखियो बेफोरनि सोमोन्दै गोबां मोन्दांथि मोनदों बेनिफ्राय